हेलो हाँ हाँ हरा सब्जी बोलिए भिन्डी है बैगन है और परवल है भिन्डी तो बहुत ताजी है अस्सी रूपए किलो देते हैं ले करके और बैगन पचास रूपए पचास रुपया के सवा किलो देते हैं ले करके और परवल एक सौ रुपए किलो है कद्दू पचास रुपया में एक हाँ वो है वो भी पचास रुपए किलो है करेला भी साठ रुपये है आप बोलिए न क्या लीजिएगा देख रहे हैं न मैडम ताजी सब्जी है देख रहे हो आप देख ही रहें हैं

ठीक है ठीक है दे देते हैं आधा किलो करेला

एक कद्दू ठीक है तौल रहें हैं आधा केजी करेला ठीक है उसके बाद

एक कद्दू एक कद्दू हाँ आधा केजी नेनुआ ठीक है अरे बेटा तौलो इसको पहले तो है झींगा तौलो न नेनुआ नेनुआ जिसको कहते है उसको तौलो न तुम आधा केजी तौल दो मैडम को देना है ठीक है मैडम तौल दिए आ देदो ले करके हाँ जी हाँ साठ रुपया तीस रुपया उसका हो गया करेला का आधा केजी का और जो क्या कहते हैं परवल का हो गया तीस रुपया तीस दुनी साठ रुपया हो गया पचास रुपया लौकी का हो गया तो एक सौ दस रुपया हो गया नेनुआ बोले थे तीस रुपया नेनुआ का हो गया एक सौ चालीस रुपया हो गया मैडम हाँ प्याज भी है हाँ आलू एक सौ बीस रुपए पसेरी है ठीक है अरे बेटा तौल दो तो आ ए कितना पाँच केजी आलू पाँच केजी आलू लीजिएगा ठीक ठीक है प्याज आछ ठीक है अरे बेटा तौल दो प्याज आधा केजी अथी एक सवा केलि केजी कितना लीजिएगा प्याज पाँच किलो आलू ठीक है सब तौल दिए हैं ठीक है एक हाँ एक सौ चालीस रुपया उसका हुआ था एक सौ बीस रुपया इसका हुआ तो हो गया दो सौ साठ रुपया उसके बाद ढाई ढाई केजी प्याज का तो तीस रुपए प्याज है तीस दुनी साठ साठ नब्बे उसके बाद दो सौ दो साठ रुपया उसका हो गया और नब्बे रुपया उसका हो गया तो टोटल मिला करके तीन सौ सत्तर रुपया हुआ तीन सौ सत्तर रुपया हुआ

आ सब झोला ए झो